पेंटिंग ऐगज़िविशन साढ़ी स्टेट च ते मतलव शैह्र च पेंटिंग ऐगज़िविशन जम्मू च बी होंदे ऐं इन्ना जादा शैह्र च परमोट होई दी नी ऐ पेंटिंग उसी परमोट करना चाही दा ओह्दे च एह् गल्ल ऐ ते शैह्र च साढ़ै इन्नी परमोट होऐ दी नी ऐ तांईयैं होनीं चाही दी परमोट ते साढ़े शैह्र च ते इन्नी जादा पेंटिंग मतलव स्हेई आक्खेआ जाए बैल्यू है नी ऐ ते पर पेंटिंग बड़ी जादा होंदियां ऐगज़िविशनां कदैं कदैं बिच्च बिच्च ते उ'नेंगी करनां चाही दा और अग्गैं बधाना चाही दा बिच्च एह् ऐगज़िविशन दै बिच्च जी खासियत जेह्ड़े फीचर होंदे एह्दे एह् होंदे ओह् कि जेह्दी ऐगज़िविशन च तुस पेंटिंग दिक्खी सकनें तुस पेंटर च लग्गी जाओ अग्गैं परमोट होंदा कि हां एह् फलाना फलाना पेंटर ऐ बौह्त अच्छी पेंटिंग बनांदा ते ऐगज़िविशन दे बड़े फायदे होंदे